हल्लो हल्लो हा तव्हां इते पार्लर मां पिया ॻाल्हायो आंटी

आंटी मूंखे ही पुछिणो हो त तव्हांजे थ्रेडिंग फ़ोरहेड ऐं अपरलिप्स जा छा अघि आहिनि अच्छा

अच्छा अच्छा ऐं जेको ही ओ ओ थ्री जो फ़ेशल थींदो आहे हो उन जा अघि किथां खां स्टार्ट आहिनि अढाई हज़ार खां शुरूआत आर उनजी आंटी अच्छा किथे किथे त मां ॿुधो आहे के भई पंद्रहं सौ में बि शुरूआत आहे तव्हां वटि पंद्रहं हा हा हा हुनन जा अघि घटि आहिनि हा हा हा ओ थ्री जो अच्छा ओ थ्री जो मतिलब अढ़ाई सैं जो अघि आहे हा ऐं अच्छा कराइण में मतिलब अगरि अॼु मां करायां थी जीअं शादी आहे असांजे घर में त मतिलब ॿ टे ॾींहं पहिरीं करायां की हा ॿ हा न ॿ टे ॾींहं पंहिरीं मुंहिंजी धीअ जी जीअं शादी आहे त हो पार्टी मेकअप ऐं हुन जो प्री ब्राए ब्राइडल फ़ैशियल हुननि सभिनीनि जो तव्हां वटि कोई पैकेज आहे हिकिड़े हिकिड़ो कोई करिशमा मेकअप हलियल रहियो आहे छा अॼकल्ह ब्राइडल जे लाइ अच्छा अच्छा अच्छा इअं छा उन में पंजवीह हज़ार में तव्हां प्री मतिलब ब्राए ब्राइडल जो हो बि कंदा ऐं ब्राइडल मेकअप बि आहे पंजवीहं हज़ारे में ऐं ही करिशमा मेकअप जो आहे अॼकल्ह ॾाढो ॿुधो आहे ॿुधां पई अच्छा हीअं थींदो आहे त हू थोरो सो लंबो हलंदो ऐं ईअं ई सॼो ॾींहं बि हुनमें बॉडी पॉलिशिंग जो बि कुझु आए छा कि पूरी बॉडी पॉलिशिंग जो बि ॿुधो अथम हुनमें बॉडी पॉलिशिंग बि अची वियो ब्राइडल जो अच्छा रोज़ ई पवंदो हा हा ऐं वारन जी एसेसिरी बि हुनमें अची वेंदी जे वारन में बि कझु कराइणो आहे पूरो हैर हैर सेटिंग बि पूरी जेको बि लैंगो पाईंदी यां साड़ी पाईंदी जेको बि ड्रेसिंग थींदी हू बि अची वेंदो न गॾु गॾु में ऐं शादी जे शादी सां गॾु अगरि असांखे महिमाननि जे लाइ बि अगरि कुझु सर्विस कराइणी आहे पार्लर पार्लर जी त हू बि तव्हां करे हू बि तव्हां ॾेई छॾींदा अच्छा त हुनमें अगरि कई हिक ॼणो मेकअप बि कराए थो साड़ी बि पाराए थो हैर स्टाइल बि ठहाराए थो त छा चार्ज कंदा तव्हां पंज हज़ार अच्छा ॿ हज़ार में मेकअप ऐं हैर स्टाइल ऐं अगरि हू ड्रेसिंग बि कराए थी त पूरा पंज़ हज़ार लॻंदा अच्छा ऐं हू तव्हां जेतिरा जेतिरा असांजा मैम्बर हूंदा उन हिसाब सां छोकिरियूं मोकिलंदा तव्हां ईअं हा ईअं न मतिलब हिक जॻह ई तव्हां सभिनीनि खे अचिणो ऐं तव्हां अच्छा ईअं अल अलॻि छोकिरियूं मोकिले छॾींदा हिकिड़ी जॻह कोन्हे अच्छा ऐं ब्राइड खे बि तव्हां हुते ई अची तयार कंदा की तव्हां वटि अचिणो पवंदो ब्राइड खे तव्हांजे पार्लर में हा हा अच्छा हिकिड़ो कॉम्पलीमेंट्री की हिकु ॼणो तयार थी वञे हुन सां गॾु अच्छा ठीकु आहे आंटी पोइ मां हिक ॿिनि ॾींहनि में पार्लर अचां थी पोइ तव्हांजी बुकिंग करायां थी ठीकु आहे आंटी हलो ओके ओके